म्हाका न्ही ल्हानपणा पासुनूच चित्रकलेची आवड आसली तर जेन्ना हांव पांचवेन पावलों न्हू तेन्ना हांव चित्रकलाच्या वर्गाक वचपाक लागलो आनी थंयसर आमची शिक्षिका आसली चैताली मोरजकर ती आमकां कशें कितें ड्रॉईंग काडपाचें तें शिकयताली आनी तिजें खूब नांव आसलें की जें गोवा भर सगळी तिका वळखताली की आबा आ चैताली मोरजकर अशें अशें तर तेन्नाच्यान म्हजो चित्रकलेचो प्रवास सुरू जालो जेन्ना भुरगीं न्हू आपलें पयलें ड्रॉईंग काडटात पळय तेन्ना तीं खूब चुकां करतात सो ती कशें हें करपाचें जाणां जेन्ना आमी पयलीं पेपर घेतात पळय तेन्ना आमी पयलीं एक बॉर्डर काडपाक जाय आनी त्या बॉर्डरी भितरूच ड्रॉईंग काडपाक जाय नाजाल्यार भुरगीं कितें करतात सगळीं भुरगीं चडशीं भुरगीं हुतवाळी आसतात तांकां कळाना कशें कितें करपाचें तांकां फक्त एकदांचें काडपाक जाय आनी सोंपोवपाक जाय म्हणजे ड्रॉईंग एक अशी कला आसा जाका तुका खूब पाशयेंस जाय पाशयेंस नाजाल्यार तुका तें ड्रॉईंग तुजें तुका आवडता तशें जावचें ना तर ता आतां तूं एक चंद्र काडताय ऑर सुर्य काडताय तुका एकाच डायरॅक्शनान सगळें काडचें पडटलें जें तूं आतां स्ट्रेट काडपी लॅफ्ट काडपी रायट काडपी अशें जायना तुका एकाच लायन एकाच हातूंत सगळें हें करपाक जाय आनी तूं समाज आतां घर काडटा आतां समज जर कोण भुरगो आसा ताका कळना आबा खंयचो रंग खंयसर वापरपाचो तें दाराक कितें वापरपाचें खिडकीक कितें वापरपाचें आनी घराक कितें वापरपाचें सो तांकां सांगपाक कोण आसपाक जाय की आबा हे ह्यो कलर हांगा हांगा मारपाक जाय सो त्या प्रमाणे बाकी कितें काडपाक जाय सायडीक कितें ग्रास काडपाक जाय ब्रीज काडपाक जाय आनी कितें कितें सो